मॉबायला वरी म्हुणचे मॉबायल एक आटेन बोरे आ पोडला एका आटेन वायटा पोडला भुरग्या भुरग्यां सोगलें मॉबायलाचें कितें ना तें सोगलें पाडे वोस्त लेकून तें मॉबायलाचे तें दिश दिश्ट पोडटाय तेंकां आनी त्यो एक ए एका आटेन मॉबायल एका शिक्षणा हातीर बोरो हा पूण एश कोन भुरगीं दुसरी भाशेन वापोत्ताय तेजो आनी कोणांकूय रोकडे मॅसेज घालप इंगसोन थिंगा पोवोप एश कोन तेंस वायट यें आता चोड एसो आनी आमच तें बाय एश कोन भुरग्यां ए भाशेन आमक नाल्होलें आमक एक कोणांगे चीट येत म्हुळ्या एक म्हुयनो लागतालो एच आमच पायची बीन चीट येत्ताय तुका आयकपा एक म्हुयनो बोल पू लागतालो चीट येपा तेदो आंव खोबोर मेटाली पाय केसो आ आनी तेंगे सोगली होबोर मेटाली तेजे भाशेन आत न्हू आत फास्टस यें न्हू सोगलें तेक लागोन हें सोगलें पा आनी मॉबायलाचे भुरगीं सारकी पाड जाल्याय तीं शिकोंकूय बी वोस नाय यें भोव कोन यें चोड तोरी कितें शिकताय आसतोलीं आतां आयको येता पूण चेडे म्हुणटा ते बिलकूल शिकनाय ये मॉबायलानू तुजे मॉबायल येयल्यार ये आनी ते मॉबायलाकूच जागोन आमगे नाल देकून जायना कित्या तेजें रेडयेशन नानान ते नाल लगून ते पिड्या आताय बारीक बोंडे जाताताय सारके एश कोन आनी तेंच आहा आतां आत यें सोगलें प् पाड जालां सोगलें ये मॉबायला लागोन तें वय आनी सांगपा म्हुळ्या हीं भुरगीं आत हेज्या मुकार देवान तेंकां शे मॉबायलाचेरसून यें जें शिकपाचें सतांच मोन लायल्या पुरो आन तेंकां देवान तेंकां बोरी भाशेन चेरसून दिल्या पुरो तोकल्या तेंच्या गाय